नमस्ते डॉक्टर साहब मुझे दो चार दिन पहले से बुखार हो रहा था ऐसे सिर दर्द ठंड वंड लग रही थी पूरा बो शरीर दुख रहा था यह हो गए कम से कम चार पाँच दिन सबसे पहले पूरा शरीर दुखने लग गया था फिर रात में सोते टाइम ठंड वंड लगने लग गई फिर अगले दिन सुबह उठी तो बुखार वुखार हो गया था बहुत ज़्यादा हाँ ना दवाई तो अभी तक कुछ नहीं बस वो घर पर पेनकिलर पड़ा था वो लिया था उससे पूरी बॉडी वॉडी तो सही है बट वो यह एक बुखार कम नहीं हो रहा हाँ यह पास के पास के दवाखाने से दवाई लेकर आई थी आराम तो नहीं मिला जैसे की सिर दर्द होना उल्टी आना यह तो हो ही रहा है

हो गई पूरे दिन से तीन चार बार खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है खाना देख के उल्टी जैसा होने लग जाता है

तो खाना देखते ही खाना देखते ही उल्टी आने लग जाती है मन ही नहीं करता है बस

हाँ तो यह जाँच कहाँ पर करवानी पड़ेगी चलो ठीक नहीं मेरे घर के पास में है मैं वहाँ से करवा लूँगी जाऊँ कैसे हां मतलब पहले हुआ है बट इतना नहीं हुआ पर अब की बार तो ज़्यादा ही हुआ है बाहर का तो अभी तक कुछ नहीं खाया घर का ही खाना खाया था बस वो खेलने वेलने के चक्कर में हो गई होंगी तबियत खराब कभी धूप में खेलते हैं फिर पानी पी लेते हैं उससे नहीं नहीं सादा खाना

नहीं हरी सब्जी तो पसंद ही नहीं है अच्छी नहीं लगती हरी सब्जियां तो बिल्कुल भी

पेट में भी दर्द है खाना वाना तो क्या खाएं अब उल्टी आने लग जाती खाना खाते ही टीका ही उल्टी आ रही है टीका विका तो नहीं टीके से तो मुझे डर लगता है हाँ तीन चार दिन से बुखार है खांसी नहीं है बस जुकाम जुकाम है

दवाई दवाई लिख दो अब आप हाँ ठीक है आप

ठीक है और जाँच कब दिखानी ठीक है अब मैं जा रही हूँ ठीक है